हम जे छै से स्विमिंग पुलमे नहाइत छी कोयला पोखरिओमे नहाइत छी आ हमरा ओतेक बढ़िआँसँ मतलब हेलल नहि अबैए लेकिन आब जे छै से हेलनाइ कनि बहुत मतलब सिखलहुँ हेँ कोयला पोखरि तकर बाद जे छै से एम्हर दुर्गा स्थानमे पोखरि छै मन्दिरमे पाली पुवारि टोलमे सेहो मन्दिर छै हरेक मन्दिरमे जे छै से पाँच टा छौड़ा जाइ छी रोज हेलै छी अपन तऽ हेलैत रहब आ पाँच टा छौड़ा जे छै जाहिमे ओहिमे एगो लड़का आओर छै हमरा पुवारि टोलमे रहै छै ओ जे छलै डूबैत छलै एकबेर तऽ छोटे मालिक छै हमरे टोलमे हमर दोस्त ओ जे छै से ओकरा बचबैले गेल रहै अरिहर बाबाके पूजा करै लेल जाइ छी तऽ ओतहु जे छै से सोमवारीके दिन जे छै से हमसभ नहेलहुँ सुनेलहुँ बाबाके पूजा करलहुँ तऽ अहाँसभ बाबासँ अगर अनुरोध करै छी अहाँसभके आशीर्वाद रहतै प्यार दुलार रहतै तऽ जरूर हमसभ आगाँ प्रोग्रेस करबै आ हेलबै हेलनाइ हेलनाइ तऽ हमर काज छियै हमसभ तऽ मिथिलाञ्चलके छी हेलनाइ पाग मखान हरेक चीज हमसभ करै छी तऽ हेलैके तऽ कोनो दिक्कत नहि छै अहाँसभ जे छै से आशीर्वाद दियौ हेलैमे कोनो दिक्कत नहि रहतै